हमारे चन्दौली जिले की लोकप्रिय सामान्य पारम्परिक व्यंजन लस्सी जैसे कि प्रसिद्ध है जैसे कि वह गाय से दूध बनाया जाता है दूध से उसमें विटामिन सी की मात्रा खट्टी डाल के दही बनाया जाता है दही के बाद उसे फेंट करके उसमें चीनी डाल करके रबड़ी डाल करके लस्सी तैयार किया जाता है जिसे हमारे कई देश के कई राज्य के लोग आते जाते रहते हैं लस्सी फेमस है उसे पीते रहते हैं अधिकतर वह गर्मी के मौसमों में ज़्यादातर मिलते हैं और लोग बहुत ज़्यादा उनकी मांगें हैं लस्सी की और उन्हें खाते हैं स्वादिष्ट लगती है और टेस्टी भी लगती है और सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है तो इसलिए हमें लस्सी को अपना सांस्कृतिक कहना भी चाहिए क्योंकि गाय तो सांकृतिक है ही जिसके वजह से हमें दूध मिलता है लस्सी मिलता है जिसे अनेक प्रकार की मिठाइयां भी बनती है तो हमें लस्सी को खाना चाहिए पीना चाहिए ये हमारे जिले की संस्कृति की एवं राज्य एवं देश की सांस्कृतिक हैं क्योंकि गाय जो है वो प्राकृतिक चीज़ हैं बनी आई हैं पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु प्रभु के समय से भी आ रही हैं भगवान के समय से हैं वो तो उन्हें हमें जीवन के लिए दूध दिया दूध से हमलोगों ने दही बनाया दही से मक्खन बनाया मक्खन से लस्सी बनाया लस्सी से उसे खाया उसे खाकर हमलोग जीवित रहें तो इसीलिए हमारी जीवन में लस्सी बहुत अच्छी चीज़ है बहुत ही लाभदायक है हमें रोग से निरोग बनाती है हमारी शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है बहुत ही विटामिन है हमारे किसी भी प्रकार के शरीर में अगर जैसे कि किसी भी प्रकार की अगर खून खराबी होती है तो लस्सी खाने से ज़्यादातर अच्छी हो जाती है क्योंकि उसमें विटामिन सी मिलता जिसमें खट्टी मात्रा होती है तो हमें खाना चाहिए ये हमारी देश के इतिहास को भी दर्शाता है और सभी लोगों को खाने के लिए भी अच्छी अच्छी जो है कि भी बनाती है और सबको मन पसन्द देना भी आती है तो इसलिए हमें लस्सी खाना चाहिए और अपने साथ साथ जो नहीं खाते उन्हें खिलाना चाहिए उनको बताना चाहिए और उसके साथ साथ जैसे कि हमलोग का प्रसिद्ध है दाल चावल सब्जी है या भुजिया है वो खाना चाहिए उसे अच्छे से पकाना चाहिए जैसे कि हमारे खाद पदार्थ उपयोग होते हैं गाय के गोबर से गोबर से गोबर गैस बनाया जाता है गैस से उसपे हम खाना पकाते हैं जैसेकि चावल हो दाल हो सब्जी हो या रोटी हो सबकुछ हम उसपे बनाते हैं तो हमारी यह चन्दौली जिले का लोकप्रिय चावल है और हमारे उत्तरप्रदेश का भी लोकप्रिय चावल है जिसे हमलोग धान बोलते हैं धान से चावल बनाते हैं फिर चावल से उसे खाते हैं खाकर जीवित रहते हैं तो यह हमारे पारम्परिक एवं लोकप्रिय पदार्थ हैं जिससे कि भारत के सभी जीव जन्तु या कोइ अनेक प्रकार के लोग हैं जिन्हें ये खा कर के जीवित रहते हैं और अपने जीवन को एक नई जीवन भी देते हैं और उसके साथ साथ अपने जीवन को जीवित भी करते हैं और जीते भी हैं